گوتم بدھ نگر میں بہت سارے پرمکھ تہوار منائے جاتے ہیں جیسے ہولی دیوالی اور جنماشٹمی اور میگھا میلا میلے میں لوگ بہت ہی اچھے سے وہاں تیار ہو کے جاتے ہیں جھولا جھولتے ہیں بچے کندھے پے بٹھاتے ہیں میلے میں صرف مٹھائی خریدتے ہیں اپنے پریوار کے لیے لے کے جاتے ہیں دیوالی پے وہ لوگ دیپ جلاتے ہیں پورے شہر میں روشنی کرتے ہیں وہ لوگ جنماشمٹی بھی مناتے ہیں ایسے کئی تہوار ہیں جو وہ مناتے ہیں ان کے تہوار بدھ پورنیما کی رات سے شروع ہو جاتے ہیں بدھ پورنیما کی رات ان کے تہواروں میں بہت مہتوپور مانی جاتی ہے بہت ہی امپورٹینٹ ہوتی ہے وہ بدھ پورنما کی رات اور بدھ پورنیما کو وہ بہت ہی اچھا اور شبھ دن مانتے ہیں بدھ پورنیما کی رات کو کوئی بھی وہاں مطلب چاند کو دیکھتے ہیں سب لوگ اور کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے بدھ پورنیما کی رات ان کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے